हमसभ सालमे एक बार एहिनाए यात्रा करैले पसन्द बहुत ज्यादा करैत छियै जे सावनके महीना हइ सावनके महिनामे हमर सभके गाम घर सभसँ बहुत लोक यात्रा करय जाइत हइ तऽ यात्रामे हमसभ ज्यादा करि कऽ जल चढ़ाबय जाइत रहैत छियै जैसे कि बा कोइ गेलक बाबाधाम गेलक कोइ गेलक एने वैष्णोदेवी गेलक कोइ गेलक हरिहर नाथ गेलक कोइ गेलक जनकपुर धाम गेलक तऽ हमहूँसभ वैसिए सावनके महिनामे एने बहुत ज्यादा एने पसन्द करैत छियै जे सावनके महिनामे न बरसात ज्यादा रहलक न गर्मी जे रहलक ज्यादा ओ समय ने हमरासभके बहुत अच्छा लगैत रहलक यात्रा करयमे हमरासभके सावन सालके सावन सभसँ अच्छा लगैए जहाँ गेलियै ने हमसभ बाबाधाम गेलियै घूमय ओहिसँ पहिने सुल्तानगञ्ज अयलक सुलतानगञ्जमे हमलोग गर्मी मौसम रहलक ऑ समय हल्का हल्का रिमझिम रिमझिम बारिश होइत रहलक हल्का हल्का बारिश होइत रहलक तऽ ओकरमे सभ सभ अपना बोलबमके खूब जयकारा लगाबैत रहलक आ धीरे धीरे आगे बढ़ैत रहलक जल चढ़ाबय लागि सभआदमी झुंडमे बहुत लाखोंके झुंड रहलक ओहिमे सभआदमी साथे साथे जाइत रहलक आओर घूमैत रहलक ओहि चलते ने ई यात्रामे सावनमे हमरासभके बाबाधाम जाइमे बहुत ज्यादा मन लगैत रहलक ओहि चलते हमसभ हर साल सावनेमे न बाबाधाम होलक बासुकीनाथ होलक वहाँ हमसभ जाइत रहली आओर वहाँसँ न हमसभ चल गेली तपोवन गेली क कलकत्ता गेली तऽ कालीजी मन्दिर गेली जे कलकत्तेमे पड़ैत हइ दक्षिणेश्वरी काली गेली चारू बगल हमसभ घुमली ओकर बाद वहाँ से अयली तऽ कलकत्तामे नामी हावड़ा ब्रिज हइ वहाँसँ हो कऽ फेर ट्रेन पकड़िके चलि गयली हमसभ दीघा दीघामे बहुत नाम प्रसिद्ध हइ जे हल्दिया जगहपर एगो मन्दिर पड़ैत हइ जे सावनेके महिनामे वहाँ बहुत ज्यादा भीड़भाड़ रहैत हइ जे न वहाँ बहुत ज्यादा लाखोंके भीड़ जुटि आदमी जुटैत रहैत हइ जे हमसभ वहाँ न बहुत लोगसभके भीड़भाड़ रहैत हइ हमसभ वहाँ एना मने कि भीड़भाड़वला वहाँ गयली घुमली सावनमे सावनके समयमे हमसभ वहाँसँ अयली घूमके अयली तऽ वहाँसँ घूमिके अयली तऽ चलि गयली जनकपुरमे जनकपुरमे एक जनकपुरमे घुमली जनकपुरसँ लंगूर खोला घुमली ओकर बाद चलि गयली पशुपतिनाथमे पशुपतिनाथमे बाबा भोलेबाबाके दर्शन करली भोले बाबाके दर्शन कर करली भोले बाबाके दर्शन करि कऽ चलि अयली मुक्तिनाथ मुक्तिओनाथमे न वहाँ दर्शन करली करली ओहि चलते हमरासभके हमरसभके जिलावासी सभके लेल सावनके महीना सभसँ सभसँ बहुत ज्यादा अच्छा लगैत रहितियै एहि चलते कि सावनमे आदमीसभके घूमयके बाहर भीतर जाइके एगो समय रहितियै सभी इन्तजार करैत रहितियै महीनाके कि कहिया सावन अयतै जे हमसभ जेबै घूमय जेबै एने दर्शन करय जेबै इधर उधर जेबै ओहि चलते जेना आदमीसभके न छठि पर्वके दिवालीके होलीके इन्तजार करैत रहितियै वैसियै एने आदमी यात्रापर जाइ लागि लोग सावनके इन्तजार करैत रहैत हइ कि कहिया सावन अयतै से सभ अपन अपन उमरके हिसाबसँ अपन अपन ग्रुप बनेलक अपना जे उमरके जे रहलक ओ हिसाबसँ ओ अपना ओ उमरके ग्रुप बनेलक सभ अपना ग्रुप बना कऽ कोनो बाबाधाम गेलक कोनो वैष्णोदेवी गेलक कोनो नेपाल गेलक घूमय मने कि चारू बगल सभ घूमय गेलक सावनेमे गेलक घूमय काहे कि सावनके महीना बहुत अच्छा रहैत छै आ सावनके महिनामे घूमय जाइमे बहुत मन लगैत रहैत हइ ओहि चलते हमरासभके एने घूमयके महीना सभसँ अच्छा सावन लागल रहैत हइ आ सावनेमे हमसभ हर साल एना बाबाधाम गेली घूमे वैष्णोदेवी गेली कलकत्ता गेली सभ सावनेमे जाइ छी घूमय लेल